हाबा बायदि गेदेर सभाफोराव जोङो दै जगार खालामनो थाखाय वातार तेंकखौहाय लाबोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे फाइप बोनानैहाय थेंकिआव दैखौ जमा खालामनानै दोन्नानैहाय जोङो बाहायो